आमकां चड रांदपा खातीर आमकां बेगीन उठपाक पडटा सकाळ फुडें लग्नाचें चड रांदपाचें आसल्यार आमकां आपोवपाक पडटा आमकां लोकांक तें बेगीन जायना चवथी बिवती तें मातशें बेगीन उठून रांदपाक पडटा नाजाल्या कोणा आमकां आपोवपा पडटा बेगीन जायना न्हू चड रांदपा आसल्या कातपा शिंनपा पडटा बेगीन जायना मातशें बेगीन उठून करपा पडटा तें आमकां रांदपाचें काम